अगर जेहडे़ पक्षी दिक्खने दे शोकिन ना जां जिन्हेंगी पक्षी बडे़ ज्यादा पसंद ना केंइये गी अलग अलग पक्षी पसंद होदे केंइये गी मोर होंदा केंइये गी चिड़ियां होंदियां गटारियां होंदिया ते एह् अलग अलग जेहडे लोक इंहेगी पसंद करदे ना अगर इंहेगी दिक्खना चाहदे ना ते अगर सवेरे दिक्खना ते सेवेरे पंज बजे ची ची इनें लाएदा होंदा ते एह् इंदी आबाज जेहड़ी होंदी ऐ बड़ी मिट्ठी ते सुरिली होंदी ऐ इनेंगी दिक्खेआ दिक्खी सकदे ना सवेरे शामी बी ऐ कोई पंज छे बजे पुरे अपने घोंसले बिचा जां जित्थे जित्थे इनें अपने घार बनाए दे होंदे ना उत्थुआं निकली औंदे ना उत्थुआं इनें रोज औना होंदा जियां अज्ज साढ़े घार अपने घार गै एह् रोज उस घरा उप्पर बौंहदे ना ओहदे बौहने कन्नै जेहड़ा इनेंगी ऐ बी उंदे कोल पक्षी उंदे कोल बौहंदे ना जेहडे इनेंगी पंसद करदे ना जां इनेंगी रोज कोई दाना पांदा रोज इनेंगी किश ते किश पांदा कि एह्बी सोचदे कि नेई असेंगी इद्धरा मिलना केंइयें लोकें गी अगर मोर बडे़ पसंद ना ते मोर असेंगी ओह् बडे़ घट्ट जां आले दुआले घट्ट लभदे ना ते अपने कुते दूर जंगल जां कुसेगी प्हाड अंदर जां थोह्ड़ी दूर गै होंदे कि ओह् थोह्ड़ी डरदी ना जेहड़िया साढ़े लोकें कोला ते जेहकी चिड़ियां गराडियां होंदिया एह् आम घरें च होदियां ना जियां तुस पैहले अगर कच्चे कोठे च दिक्खदे हे ते साढ़े हून ते नेई हैन कच्चे कोठे जिसले में नानी घार जन्नी होन्नी आं कच्ची कोठी उद्धर लभदियां ना उंदे चिड़ियां मिगी लगदा उनें अलग अलग अपंनी दुनिया होंदी बनाई दी ते ओह् इन्नियां शैल लगदियां इयां शैल लगदियां ते ओह् ची ची करदियां पर केंई लोक सोचदे एह् जेहकी कच्चियां कोठियां होंदिया जेहकी कच्ची कोठुया थल्ले एह् मिट्टी सुट्टी ओड़दी ते गंद पाई ओङदियां पर मिगी लगदा हून ओह् कच्चे मकान बी है नी हैन ते हून ओह् चिड़ियां बी नेईं ते हून एह् उंदे कन्ने प्यार नेईं मोह् माया मिगी लगदा ओह इक जियां हून फोन चली पेदे ना जां साढ़े ओह् डिजिटल चीजां चली पेदियां ते अस उनेंगी बड़ा घट्ट सुनने आं अस अगर निक्के होंदे साढ़े कोल फोन नेई होंदे हे अस उंदे बारे गल्ल करचै ते जियां अस शामी लेटना बाहर दे इक जेहड़ी आनी पक्षी गी दिक्खना असें रोज दिक्खना कि एह् अफने टाइम उपर रोज जंदे ना एह् कें नेईं दिक्खेआ जा ते असेंगी इक बड़ा मोटीबेट होन्ने आं कि इक अपने बडे़ टाइम दे पक्के एह् नेई है कि अज इद्धर हा कि अज्ज नेई जां अस अज्ज सोचने हां कि नेी अज शामी थोह्डे़ राती लेट सौन्ने आं जां एह् करने सबेरे लेट उट्ठने आं इंदा एह् होंदा कि टाइम होंदा कि कि जिसले बी अस उठगे अगर जल्दी उठगे एह् असेंगी लभदे होङन ते राती एह् कदें बी नेई उडदे लभदे नेईं बौंहदे लभदे एह् अपने अपने घोसंले च बेही रौंहदे ते अगर कुसेगी बड़ा शौकीन ऐ कि उल्लू दिक्खना इक उल्लू गी अस बड़ी बुरी नजर कन्नै दिक्खने बी होन्ने ते एहदा नांम बी बड़ा घट्ट लैन्ने आं ते एह् मैक्सीमम राती गै लभदे ना रात एह् जेहका ऐ पक्षी उल्लू ऐ इसी इक बड़ा बुरा बी मन्नेआ जंदा ऐ पर इक दिक्खेआ जा ते एह् दिने अगर नेईं लभदा ऐ राती गै लभदा दे अगर अस मोर दी गल्ल करचै ते एह् इक साढ़ा राष्ट्रीय पक्षी ऐ

बडा गै खूबसूरत ऐ ते जिसी अस पंक्ख होंदे ना अस बडे़ चाएं चाएं कन्नै ओहदा कताबा च पाई रक्खने होन्ने आं ते में अजै बी कताबें च मोर दे पंक्ख पान्नी होन्नी आं कि मिगी बड़ा शैल लगदा में मोर दे पंक्ख अपने कमरे च बी लाए दे एह् पक्षी ऐसे आसेंगी सिखांदे कि अगर तुस पक्षी गी पसंद करदे ओ जां अजकल एह् चली पेदा तुस इंदी बिडियो बनाई सकदे ओ स्नेप बनाई सकदे ओ ते दुऐ तांई शेयर बी करी सकदे कि ओह्बी पक्षी गी दिक्खी सकदा ऐ इंदी चाल चलन जेहकी बी इंदी इनी खूबसूरती ऐ पक्षी दे मतलब पक्षी तुस गौर करियै दिक्खो बडे़ ज्यादा खूबसूरत होंदे ना बडे़ कलरिंग रंगे दे होंदे ना अगर तोता गै दिक्खो ओह् साढ़ी बोल्ली बोलदा ऐ ते केइयें उसी घर बी रक्खे दा होंदा बडे़ चाएं कन्नै साढ़े गुआंढी ऐ उनें इक तोता पाल्ले दा पर में जिसलै दिक्खनी आं कि ओह् तोता में आखनी कुतै उड्डी ना जा कि जेहका उंदा मोह् ऐ उंदे घरें आहलें कन्नै बी बने दा बड़ा ज्यादा उसी तोते गी जिसलै ओह् कुतै इक्कले छोड़ी नी जंदे हैन उसी दरवाजे च कुंडी लाइयै रखदे ना है ते उनेंगी बड़ा डर त्राह रौंहदा कि कुतै बिल्ली कुतै खाई नेई छोडे़ जां इसी मारी नेई छोडे़ जां ऐ उडदा ते नेईं ऐ पर उसी बी इन्ना गै प्यार ऐ जिन्ना उनेंगी ओह्दे कन्नै ऐ उस पक्षी ने मतलब ओह् खंदा ऐ अमरुद बी खंदा ऐ बाजरा खंदा ते अपने अपने केइयें बडे़ तरीके दे मी ते केईं बारी लगदा बी ऐ कि लोक बेशक उसी प्यार करदे ना तोते गी मिगी लगदा कि जिन्ने धोड़ी तोता कुसै अपने घार पालना नेईं चाहिदा पिंजरे च नेईं रक्खना चाहिदा तोता तोता जेहड़ा होआ गै पक्षी उसी आजाद करना चाहिदा कि उसी बी अपनी जिंदगी जीने दी इन्नी गै जरुरत जिन्नी तुसेंगी है क्योंकि जेहड़ा होआ गै पक्षी उसी मिगी लगदा आजाद करना चाहिदा उसी अपने पंक्खें कन्नै उड्डना चाहिदा जे कर तुस लालच दिन्ने आं खिलाने आं ते ओह्बी नेईं उडदा कि के जंदा गै नेईं ऐ उसी इन्ना गै प्यार होई जंदा कि उसी खाने दा बी होई जंदा ते परिवार कन्नै बी होई जंदा पर मिगी लगदा कि इसी असें पिंजरे च नेईं रक्खना चाहिदा इसी उनें पक्षी कन्नै रौहना चाहिदा जियां कि अस अपने परिवार च अपने माहनू माहनू कन्नै रौंहदे ते पक्षी बी मिगी लगदा पक्षी कन्नै गै रौहना चाहिदा ते उंदा जीवन जेहड़ा शैल होंदा ते खुश रौंहदे ना अपना जेकर अस गै मिगी लगदा जेकर असें गी कुसै पिंजरे च पाई ओड़े दा होऐ ते कनेहा लग्गग मिगी लगदा कि तोते गी पालना पिंजरे च रक्खना इक शैल गल्ल नेईं ऐ ते इसी घर नेईं पालना चाहिदा इनेंगी पक्षी जियां कि अस जो बिच बी जन्ने होन्ने आं जो चीज रक्खे दी होंदियां चकोरा रक्खी दी होंदी मोरा रक्खी दी होदियां ते लोकें गी दस्सने लेई पर मिगी बी जेहड़ा जूं लगदा कि नेईं होना चाहिदा कि पक्षी गी कैद करिये नेईं रक्खना चाहिदा इनेंगी अपनी जिंदगी जीने दा इन्ना गै हक ऐ जिन्ना असेंगी ऐ इनेंगे जरुत ऐ इनेंगी ओह् नेहा फील चाहिदा ऐ बाताबरण चाहिदा माहोल चाहिदा कि इनेंगी अपने पक्षी गी अपने साथी कन्नै रौहने दा अगर अस गै सोचो असें गी कोई इक बनाया जाग पिंजरा ते ओहदे बिच पाया जाए ते मिगी नेईं लगदा अस इक दिन दो दिन बी रेही सकने एह् पर अस अपने मनोरंजन लेई इनेंगी जां अपने अर्थ ब्याबस्था दे अपनी सरकार बनांदी ऐ अलग अलग जू़ च जम्मू कशमीर च बडे़ सारे जू़ ना ते अस उनेंगी दिक्खने दी पिकनिक अपने दोस्ते मित्रें कन्ने जन्ने आं पर उनेंगी दिक्खियै जियां मानसर होई गेआ इत्थै बडे़ सारे असेंगी पक्षी लभदे ना पर मिगी उसले लगदा हा कि अस उनेंगी दिक्खियै खुश ते होन्ने दो मिन्ट दी खुशी ऐ पर पता उनेंगी गी ऐ जियां कि उनेंगी पिंजरे च रक्खे दा है ते मिगी लगदा उनेंगी असें आजाद करना चाहिदा इयां नेईं रक्खना चाहिदा जेहड़ा इक पक्षी होंदा ओह् उस्सै जगह दा रौंहदा पर पक्षी मी लगदा कि पक्षी गी जरुरत ऐ इक खुल्ले बाताबरण दी कुदरत दी हर चीज दिक्खने दी पर नेई उनेंगी उऐ जिन्ने तक पिंजरे च होग उसी उन्नी गै चीज लब्भनी जिन्नी ओह् उत्थै धोड़ी थ्होग जेहड़ा पक्षी होंदा ओह् दूर इक डुआरी मारियै दुऐ इलाक़ा च इक डुआरी मारियै दुऐ इलाके पुज्जी जंदा ते जेहड़ा ओह् पिंजरे आहला पक्षी होंदा ऐ ओह् लगदा मिगी उसे पिंजरे जुगड़ा रौंहदा ते लोकें दा मनोरंजन दा स्हारा रौंहदा ऐ ते उसी ओह् होर किश बी दीन दुनिया दा जां अपने साथियें दा उसी ओह् अपने जीवन च नेईं थ्होंदा जेहड़ा हर पक्षी गी थ्होंदा ऐ ते ओह् पिंजरे साहें इक मि लगदा उत्थै गै ओह् मरी बी जंदा होना ते इक पूरी उमर उसी रखदे पिंजरे च ते लोकें दा मनोरजंन गै करदा ऐ मि नेईं लगदा कुते ओह् उसी अपने साथियें कन्नै उड्डने दा जां जंगले च फिरने दा रौहने दा घा दा बनांदा ऐ इक पक्षी अपना घार बनांदा ऐ ते रैहन बसेरा बनांदा ऐ जेहके पिंजरे आहले होंदे मिगी लगदा पिंजरे च रौंहदे होने ते एह इक अघर तुस पक्षी गी प्यार करना में चाहन्नी आं कि प्यार करो पर पिंजरे च रक्खियै नेईं करो इनेंगी अपनी जगह अपनी गै तरीके कन्नै रक्खना रौहने च रौहन देओ ते इनेंगी अपने घार आह्नने दा जां इनेंगी अपने कोल रक्खने दे चक्करें च तुस इसी अपने कोल रक्खो कैद करियै रक्खो मि नेईं लगदा एह् कोई ढंगे दी गल्ल ऐ पर हां इनेंगी तुस अगर दिक्खो अपने घर अग्गे पिच्छे बहुत सारे पक्षी लब्भी सकदे ना तुस अपना मनोरंजन करी सकदे इनेंगी दिक्खी सकदे ओ इंदी खूबसूरती गी निहारी सकदे ओ